आज दि भारत के सामने बहुत सारी बड़ी चुनौतियाँ हैं जिनमें गरीबी बेरोज़गारी जातिवाद शामिल है सरकार इन सी बहुत अच्छे तरीके से निपट रही है आज सबसे बड़ी चुनौती गरीबी है जिसको दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रही है उन योजनाओं का लाभ गरीबों को उनके अनसार मिल रहा है कि गरीब उन योजनाओं का लाभ ले सकता है और अपनी गरीबी रेखा से ऊपर जा सकता है उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिन जिनका वे फ़ायदा ले करके अपनी गरीबी की से थोड़ा दूर जा सकता है बेरोज़गारी बेरोज़गारी भी सरकार के सामने वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्तमान में भारत में हर क्षेत्र में बहुत सारे बेरोज़गार युवा और युवतियाँ घूम रहे हैं उनको कहीं भी रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वह रोज़गार की तलाश में और रोज़गार की तलाश में इतने हैं कि कहीं भी पाँच हज़ार जगह होती हैं तो उनके लिए पच्चास हज़ार कि भीड़ होती है तो यह चुनौती आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोज़गारी की आज भारत में बहुत ज़्यादा बेरोज़गार युवा और युवतियाँ हैं जो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं सरकार इन इनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए नई नई फैक्ट्रियाँ और भी बहुत सारे उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध करा रही है और एक चुनौती जातिवाद की है कि वर्तवान समय में जातिवाद भी एक अपना अलग ही रूप ले रहा है लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं सरकार इनसे निपटने के लिए अपनी ओर से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है